کچھ آسان اور مؤثر ورزشیں جو لچک اور طاقت بڑھانے میں مدد دیتی ہے ان میں یوگا اسٹریجنگ بلینک اسکواٹس اور پس ایپس شامل ہیں یوگا خاص طور پر لچک بڑھانے کے لیے مفید ہے جبکہ پلیجنگ اور پس ایپس جسمانی طاقت کے لیے بہترین ہیں یہ ورزشیں روزانہ چند منٹ کرنے سے جسمانی صحت میں نمایاں بہتری ہوتی ہے